आं मानि थाखाय रंजायो होनोब्ला आङो गोबां फिसा फिसा माने जाथाय मोजां जाथाय मोजां खामानि नुयाब्लानो आङो रंजानो रंजायो खुसि जायो जायनाकि आंनि न'खराव ज'यैबो बयनिबो मोखाङाव खुसि जानाय नुयोब्ला आं खुसि मोनो आंनि बिमा बिफा बिदा बिनानावफोरनि जेन'बा लाइफआव माबा मोनसे मोजां खबर फैयोबा बा बिसोरो खुसि जायोब्ला आं बेयावबो खुसि जायो दा आं जेनबा हाउस वाइफ आङो न'आव बिहाव बिखुनजो आंनि हासबेन्द बेफोरनि मोखाङाव आं माबा मोनसे खोथायाव खुसि नुयोब्ला आं बिसोरो जोबोद खुसि जायो आंनि खुसि जानायनि माने गिदिर जाहोन जानाङा आरो आंनि फिसा फिसा माबायावनो खुसि मोनो दा आं हाउस वाइफ आंहा गथ' दं आं गथ'फोरनि खुसियावनो खुसि जायो आंनि फिसायनि खुसियावनो आं खुसि जायो मालाबा गथ'फोरा बिनि फरायनानै बिनि एक्जामफ्राव मोजां मार्कस लाबोब्लाबो आङो जोबोर गोजोननाय मोनो खुसि मोनो मालाबा माने आं मालायनि मोजां खामानि मावनो हायोब्ला बेखौबो मोजां मोनो आं संनानै खावनानै मालाबा ओंख्रि ओंखाम मोजां संनानै जाहोनो हायोब्लाबो आं खुसि मोनो आंनि फेमिलि माने आंनि न'खरनि फिसा नमिनि आंनि फिसायफोर खुसिखौ नुयोब्लानो माने आङो खुसि जायो रंजायो नो आंनि मोनसे गिदिर खुसि होननानै बुङोब्ला आंनि लाइफआव माने जेब्लानाखि आंनि फिसाला उन्दैआ माने फार्स्ट टाइम रायलायदोंमोन अब्ला आङो माने जोबोर खुसि जासिन्दोंमोन आरो मानो होनोब्ला आंनि फिसाया जोनोम जानानै जेनेबा रायलायनायनि टाइमआ एसे बारबायमोन जेनेबा रायलायदावनो हायाखैमोन जोंबो उनाव ओरैनो जेनेबा गिदिर ट्रिटमेन्ट लानाङाखै अब्लाबो जों न'आव नाजानायनि गेजेरजोंनो बेखौ रायलायनो फोरोंबाय थादों दिनै फंसे गाबोन फंसेनो बिदिनो फरायै फोरोङै फोरोङैनो माने एसे टाइम बारनायनि उनावहायसो माने आंनि फिसाया लासै लासैहाय रायलायलांनो हादों बेवहाय माने आङो जिउआव साबसिन माने गोजोननाय खुसि आरो रंजानायखौ मोन्दों आरो मानो होनोब्ला फिसाखौ जोनोम होनानै फिसाया रायज्लायनो रोङाब्ला बिमा बिफाया जेनेबा जोबोद दाहा थागोन बिनि बे आंनि फिसानि रायज्लायनो रोङिआवनो आंनि न'खरनि बयबो जेन'बा बिहाव बिखुनजो बिदा फंबाय बेवाय बिब' बिजावजालि बिनि आंनि फिसाजो गेदेर आंनि हासबेन्द माने बयबो माने गोजोननाय मोन्दों खुसि मोन्दों आरो बिसोरनि खुसिजों लोगोसे आंनि फिसानि बे माने मोजां जाफुंसारनायाव आं जोबोर खुसि जादों आरो बेबायदिनो बिथ' गिदिर खुसि बेबायदिनो आङो फिसा फिसा गोबां माने माबाखौनो खुसि मोनो जेरै आंनि फिसाजो फिसाजो गिदिरा मेट्रिक आनजादाव माने गोबां मार्कस मार्कस लाखिनानै जों आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मार्कस लाखिनानै पास जादोंमोन अब्लाबो आं जोबोद रंजादोंमोन जोबोर खुसि जादोंमोन खुसिजों आङो साखाथिनि खाथि खालानि बयनोबो माने जेनेबा आशिर्बाद मोनबावथों आंनि फिसाया होननानैहाय माने जाहोदों जेनेबा मेथाइ सेथाइ गोदै गोबाब बेफोरबायदि जाहोदों आरो मल साहा पानि बिदि जाहोदों आरो बेबायदिनो बयनिबो आशिर्बाद लानानै आंनि फिसाया माने फिसा हिनजावा गिदिर फिसाजोआ माने दासिम माने साकसेस जालांगासिनो दं हायार सेकेन्दारि पास जाबाय दिग्रीबो पास जाबाय आंनि फिसाजोआ बेवहाय आंहा माने जों आसा खालामनायनिफ्राय साबसिन साबसिन नम्बर लानानैहाय पास खालामनायनि थाखाय आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों बे बे फिसाफोरनि माने देरहानायावनो आंनि बांसिन माने रंजानाया फैयो आरो जेनेबा फिसाफोरा क्लासाव मोजां मार्कस लानानै आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसारोब्ला माने बिमा बिफायाथ' ओरैनो खुसि जाखायो आंबो बेबायदिनो आरो फिसाफोरनि खुसिआवनो बांसिन खुसि जायो आरो बांसिन रंजायो